थोड़े ही दिन पहले जब मेरा पुराना चार्जर खराब हुआ था तब मैंने एक नया चार्जर लिया था क्योंकि मुझे काफ़ी पसंद आया और यह काफ़ी सस्ते दम पर भी मिल गया था और ये मुझे काफ़ी पसंद आया क्योंकि जब फोन मेरा फोन भी काफ़ी जल्द ही चार्ज कर देता है तकरीबन एक घंटे में मेरा पूरा फोन चार्ज हो जाता है इससे वायरस आने के भी समस्या नहीं है और यह मेरा फोन में कुछ ज़्यादा गड़बड़ भी नहीं करता है यह मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और यह इसमे वायरस आने के भी ज़्यादा समस्या नहीं है